जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो यशीका पोपटाणी आहे मां अठ अक्टूबर ॿ हज़ार पंज में पैदा थी हुयमि जबलपुर में पोइ मां पंहिंजे शहरु कटनी आयमि जिते मुंहिंजो हिनमहिल घरु आहे मुंहिंजे घर में पापा आहिनि मम्मी आहिनि दादी आहिनि मुंहिंजा ॿ भाउर आहिनि डैडी हुया हो गुज़िरी विया ॿ साल पहिरियों मूंखे हिते ॾाढो प्यारु मिलियो आहे नंढापे खां वठी हिन महिल ताईं ॾाढो प्यारु मिलियो आहे पर मां कटनीअ में ज्यादा न रहंदी आहियां मां पंहिंजे मामा जे घरु ज्यादा रहंदी आहियां छो की मां हुननि सां ज्यादा अटेचड आहियां मां हुननि खे जो चवंदी आहियां हो मूंखे वठी ॾींदा आहिनि मुंहिंजो ॾाढो ख़्यालु रखंदा आहिनि मूंखे शयूं ॾिराईंदा आहिनि ऐं पोइ हाणे उन्हनि जी शादी थी वई अथनि त हे सभु थोरो घटि थी वियो आहे ऐं मुंहिंजी हिकिड़ी मासी आहे जो ॾाढी सुठी आहे मूंखे ॾाढी वणंदी आहे मां उन्हनि सां सॼी ॻाल्हियूं शेअर कंदी आहियां ऐं मूंखे हूंअं त हिकिड़ी भेण पई खपे पर मूंखे मिली नईं त हुन लाइ थोरी सी आहे मूंखे की मुंहिंजी भेण हुजे त मां हुन सां खेॾांसि हां पर मुंहिंजी कोई भेण कान्हे मां जीअं जीअं वॾी थियमि मूंखे सम्झ में आयो छा छा थींदो आहे मूंखे छा करिणो खपे मां पढ़ाई में एॾी सुठी कान हुयमि मां जंहिं महिल टेंथ में आयमि त मूंखे हिकिड़ी फ्रैंड मिली मूंखे हो टॉपर हुई त उन मूंखे बि थोरो सो अॻिते कयाईं पढ़ाईअ में जीअं मां सेकंड थर्ड रेंक ते हलां थी हिन महिल हो त फस्ट में हलंदी हुई त हुन मूंखे थोरो अॻिते कयाईं इलेविंथ में थोरो अॻिते थियमि ट्वेल्थ में अञा ज्यादा अॻिते थी वियमि हूंअं मां सिक्सटी एट पर्सेंट आणंदी हुयम हाणे मुंहिंजा ट्वेल्थ में नवे पर्सेंट आया हुया त मूंखे स्कोलरशिप बि ॾाढियूं मिलियूं हुयूं ऐं मुंहिंजो हाणे कॉलेज थो हले